हलो भैया जय झूलेलाल भैया मूं तव्हांजे हितां पिझ्झा ऑडर कयो आहे त पिझ्झा में जेको तव्हां भाॼियुनि ॼे मथां विझो था न से भाॼी न विझी करे मूंखे पनीर वधीक विझी ॾिजो पनीर ऐं चीज़ मुंहिंजे ॿारनि खे ॾाढो वणंदो आहे तंहिंकरे मूंखे पनीर ऐं चीज़ वधीक विझी ॾिजो त मुंहिंजा ॿार शौंक़ सां खाइनि छो की हुननि खे तव्हांजे दुकान जी वणंदी आहे न वस्तु इनकरे मूंखे तव्हांजे दुकान ते ई चवंदा आहिनि की तव्हांजे दुकान तां ई घुराए ॾियूं ईअं ऐं ॿी मां चाप जो ऑडर ॾिनो आहे त चॉप चाप में तव्हां चटिणी वधीक विझी ॾिजो चटणी तव्हांजी सुठी हूंदी आहे त चटणी तव्हां विझी ॾींदा न त सभिनि खे वणंदी तंहिं करे मूंखे चटणी स्वाली ॾिजो ऐं चाप ऐं पिझा जल्दी मोकिलजो